اترپردیش میں قانونی نظام بہت ہی اچھا ہے بہت عمدہ ہے اور وہ یہاں بچوں کو بہت سارے سیلڈ ویلڈ بھی دیتے ہیں جس ان بچوں کو جو کہ ڈسیبلڈ ہیں یا پھر جنہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جن کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں تو ان کو بھی بہت سارے سہولیات دیتے ہیں اترپردیش میں تعلیمی نظام میں یہ ساری چیزیں دیتے ہیں جیسے کہ ایڈمیشن کے ٹائم پہ جیسے کہ ہمارا یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اس میں بہت خصوصی کوٹا لگتا ہے ڈسیبلڈ بچوں کا کوٹا لگنے کے بعد ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے اور جیسے کہ ویل چیئرز ویل چیئرز دیے جاتے ہیں اور اور حمام میں بھی ان کے حمام جو ان کے لیے سہولت مند ہوں ان کو حمام الگ سے دیے جاتے ہیں تو یہ ساری سہولیات ہیں جو کہ تعلیمی نظام دیتی ہیں اور بہت ساری اور بھی ہیں تو ہم ہمارے جو یہی ساری چیزیں ہیں اور جیسے کہ لیپ ٹاپ دیتی ہے جو ضروریات جن کو ہے ان کو لیپ ٹاپ پروائڈ کیے جاتے ہیں تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں اسکیمز ہیں جو آتی ہیں اور پروائڈ کیے جاتے ہیں